टाइम टाइम पर हमने सिरप लिया था डॉक्टर के पास गए और वहाँ से सिरप लिया हमने बहुत दवाई किया लेकिन सही होने का नाम नहीं ले रहा था और तो हमने घर का घरेलू उपचार करना इस्टार्ट किया और तुलसी जी की पत्ती इलाईची सब अदरक उदरक डाल कर बढ़िया से उसे खौला के बहुत कि हमने पिया होगा लाला किया तब जा कर हमारी गले कि खरास ठीक हुआ और हमने घरेलू उपचार भी किया गिलोई डालना अदरक डालना लहसुन कूच कर पीना गर्म पानी पीना सुबह उठी सूती गर्म खाली पेट गर्म पानी पीना ना नमक डाल कर खौला कर पानी पीना यह सब हमारी घरेलू उपचार के लिए गले सही करने के तरीका होता है और

गले गले को बैठ जाने से हमारी अवाज बहुत कम निकलती है इसलिए हम घरेलू उपचार जादा करते हैं और दवाई कम लेते हैं मेडीशीन जैसे कि हमें डॉक्टर कहीं अच्छे दवाई जल्दी देते नहीं पाँच सौ हजार रुपये के दवाई ले लेते हैं बट सही होने के नाम नहीं लेता है इसलिए हम गले कि खरास के लिए घरेलू उपचार वो करते हैं हैं और दवा का भी प्रयोग करते हैं सिरफ़ का भी प्रयोग बहुत हम लोग करते हैं सिरप हमारे लिए ये फायदामंद होता है बट उतना फाय फायदा नहीं करता जितना घरेलू कि काम भी फायदे करते हैं इसलिए हम घरेलू उपचार करना तुलसी जी की पत्ती हमें सुखी चाय में डाल कर भी पीना बहुत अच्छी होती है आदी भी इलाईची लौंग ये सब पीना हमारे लिए सब नॉर्मल सी बात होती है लेकिन हमें घरेलू उपचार